गाँव के लोग है और गाँव के लोग हैं वो पहले के लोग हिन्दी बोलते हैं अँग्रेजी नहीं आता है किसी को बोलने हिन्दी बोलते हैं अब के लोग हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं त इंग्लिश अ आ आता है अँग्रेजी नहीं आएगा मुझी को नहीं आता है अँग्रेजी हिन्दी बोलती हूँ हिन्दी हिन्दी अंगरेजी समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोलूँगा अँग्रेजी हिन्दी बोलती हूँ बेंगलुरु में जाएगा बंग बंगाली बोलेगा देहात में ह त दिहाती बोलेगा हिन्दी नहीं बोलने आता है अँग्रेजी नहीं बोलने आता है का बोल देवो बताओ मेरे हिन्दी आता हिन्दीयय बोलूँगा नहीं अँग्रेजी बोलूँगा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई क्या कह रहा है कहीं नहीं कह रहा है मैं तो हिन्दी बोलती हूँ हिन्दी बोलने में समझ में आता है अँग्रेजी बोलना नहीं समझ में आता है पहले के लोग हई कुछ भी बोल देई आदमी समझ जा अब का लोग है ऐसे अँग्रेजी बोलेगा नहीं समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं क्या कहते हैं मई हिन्दी बोलती हूँ नहीं आता है अँग्रेजी बोलना वो कि क्या करूँ अब ज़माना जुग देखकर ल बच्चों को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं कि भाई वो अँग्रेजी बोलेगा अँग्रेजी बोलेगा ये आता है उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है मगर तभी बच्चों को पढ़ाती हूँ और कई जाओ बच्चों पढ़ो लिखो इंग्लिश बोलो इंग्लिश का तब जमाना आ गया पैसा लगत है ज़्यादा तभी सब पढ़ाते हैं हिन्दी में तब लोग को नहीं पढ़ाएँ हैं अंग्रेजी हिन्दी बोलते हैं हम हिन्दी आता है कितनो पैसा लगो सब पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों कुछ नहीं आता तभी जाओ स्कूल में पढ़ो लिखो मास्टर पढ़ाई लिखाई में पैसा बहुत लेते हैं तभी बच्चों को सब पढ़ाते हैं हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चों कम स कम पढ़ लो नहीं पढ़ेगा तो क्यों शादी ब्याह नहीं होगा अब अब लोग के भाई पढ़ाई लिखाई सबके चाहिए इ नहीं कि नहीं कोई पढ़ता है सब लोग पढ़ लेते हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं हाँ पढ़ो लिखो पढ़ लिख कर अपन कितनो पैसा लगभग पढ़ाऊ कोई नहीं अभी दुनिया पढ़ाती है जिसको जितना है उतना वो पढ़ा रहा है बच्चों को हम लोग को तो नहीं आएगा हिन्दी आती है हिन्दी बोलती हूँ पढ़ाई लिखाई हर चीज में अपन पैसा लगेगा क्यों बच्चों प आगे मुके हो जाएगे पढ़ने में तेज हैं वो जाते हैं हम लोग का भाई पढ़ाई लिखाई में सब बीजी हैं पहले के लोग नहीं भराई